میں نے ناول پڑھی ہے محمد بن قاسم کی وہ اس میں دیکھا کہ بھئی اس میں جو وجہ ہے کہ وہ جب ہندوستان آیا تھا تو اس نے لڑائی کم کی ہے اور محبت زیادہ پھیلایا اس نے اور اکثر شہروں کو اس نے جو جیتا حاصل کیا وہ محبت کے ذریعے سے حاصل کیا وہ لڑتا کم تھا کیوں کہ اٹھارہ سال اس کی عمر تھی اور لڑتا کم تھا محبت کا پیغام زیادہ پھیلاتا تھا یعنی ان کے جو ہے اپنے رفقا سے اپنے ساتھیوں سے اپنے ماتحت چلنے والوں سے جو ان کے وہ رہتے تھے تعلق رہتے تھے وہ بہت اچھے رہتے تھے جیسے ان سے باتیں کرنا ان کے ساتھ رہنا ان کے حقوق کا خیال رکھنا ان کا خیال رکھنا وہ کس طرح رہ رہے ہیں کیا کھا رہے سب کو وہ خیال رکھتا تھا اسی لیے اور اسی لیے میں ان کی کتابوں کو زیادہ پسند کرتا ہوں اور ان کی کتابوں کی طرح رجوع کرتا رہتا ہوں تو وہ پڑھنے میں زیادہ ہی دلچسپ اور مزا رہتا ہے کہ بھئی وہ محبت کا ایک جو ہے پیغام پھیلا رہا ہے اور اسی طرح محبت ہی پر ہے بہت ساری فلمیں محبت پر آئی ہے لوگ بھی اسے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں محبت والی فلم دیکھنا اور یہ اک پریوارک فلمیں ہوتی ہے ہر کوئی دیکھ سکتا ہے اسے